हैलो नमस्ते हा हा मजे़ में तव्हां कीअं आहियो ठीकु आहियो अच्छा हा कॾहिं कॾहिं था अचो अंकल तव्हां घणा ॾींहं था अचो अंकल अच्छा अच्छा ठीकु आहे त हीअं त जीअं गुजरात में काइट फैस्टीवल अचण वारो आहे त हितां जो कच्छ जे रण में काइट फैस्टीवल मस्तु थींदो आहे त तव्हां हुते अचो पहिरां हिते थोरो घुमूं पोइ हितां हुते ॾाढो मस्तु घुमण जो आहे न हुते मस्तु मस्तु अंकल हुते गुजरात जा कलाकार मतिलब जेका पंहिंजी कलाकारी खणी हुते ईंदा आहिनि उहो ॾाढो सफेद रण ॾिसण लाइ मस्तु मिलंदव पोइ हुते जी सवारी ॾिसण लाइ मिलंदव तंहिंखां पोइ आशापुरा माता जो मंदर आहे हुते कच्छ जा दर्शन थियण मिलंदव ॾाढो मस्तु आहे अंकल हुते घुमण जो हा मतिलब हा हा हुते अंकल रवण जी बि ॾाढी सुठी सुविधा थी वेंदी हा हा आहे न न हुते टैंट होटलूं सभु सुविधा आहे पाण खे जीअं हुते ओ उ हुते अंकल पैकेज आहिनि पंज हज़ार ॾह हज़ार उ पाण खे जंहिं हिसाब सां हुते घुमणो हूंदो हिन हिसाब सां पाण खे हुते सभु सुविधा मिली वेंदी तव्हां टैंशन न कयो त पोइ ॿ टे ॾींहं सूरत घुमंदासीं सूरत बि डमण हुओ डुमस इयो स्वाली ॾाढो मस्तु घुमण जो अथव हिते गुरूकुल बि घुमण जो सुठो अथव हा हुअ बि आहे ना अंकल अचो हा हिते बि सभु सुठो ई आहे घुमण जो सूरत बि ॿ टे ॾींहं घुमंदव त मज़ो ईंदव हिते वी आर मॉल आहे शॉपिंग करण लाइ राहुल राय मॉल आहे शॉपिंग करे ईंदव त हुते थोरी शॉपिंग बि कजो हा हा आहिनि न अंकल अचो ठीकु आहे हा डांडी बि आहे हा हा हा सभु आहे हा अंकल रोज जो ॿ टे ॿ टे हज़ार त ख़र्चु थी वेंदा छो त घुमूं फिरूं खाऊं पीऊं त थोरो पोइ हाणे घुमण निकिता हुजऊं पोइ ख़र्चु जो बि सोच बो आहे अंकल मैट्रो बि हा हा थी अन न न वांदो न आहे ॾह ॾह हज़ार में थी वेंदो पंज छह ॾींहं घुमी वठंदासीं हा अंकल हा परफैक्ट आहे ओला वग़ैरह तंहिंमहिल ही तुरंत थी वेंदी आहे कैब केॾे बि वञिजो हुजे सभु सुविधा आहे अंकल कोई टैंशन कोन्हे अचो तव्हां हा अंकल हा ठीकु आहे अंकल हा हा पोइ मूंखे कॉल हा हा तव्हां अहिवाल कयो जेमहिल हुतां निकिरो मूंखे कॉल कजो अंकल ठीकु आहे ओके ओके हा हा